हमरा सभके मधुबनीमे मनोरञ्जनक जे से कवि हमरा सभके सभागाछी अछि अहिठाम मिथिला पेन्टिंग तऽ कहलकै पूरा विश्व विख्यात अछि मधुबनीके खेलके मैदान बहुत देवस्थान अइ हमरा सभके बच्चा रहि तऽ अल्लाह रुदल सभक कहलकै कि जे नाच होइत रहै महामूर्ख सम्मेलन सेहो होइते रहै छै कवि सम्मेलन हमरा सभके अहिए खेलो आइ कल्हि वॉलिबॉल क्रिकेट ई सभ होइते रहैत अइ अछि आओर हमरा सभ मिथिलाञ्चलके छी मधुबनी जिला घर अछि सांस्कृतिक कार्यक्रम ई सभ हमरा सभके घर लगमे गौरी शङ्कर अछि